आइ काल्हिके बच्चा जैसेकि टी वी सीरियल देखिके या मोबाइलसँ देखिके जते प्रश्न होइत छनि जे पूरा करैत छथिन हुनका मनोरथ इहै रहैत छनि जे कि जैसेकि डान्स हम सीखी या गाना साथ साथ हम गाबी तब बहुत बच्चा अभी ओएह शौक से अपन सीख रहल यऽ किछु अपन डान्स किछु म्यूजिक किछु गाना अपन गा रहल यऽ आओर साथ साथ फिलिमके लेल बहुत बच्चा एकदम बेचैन रहैया ताकि मोबाइल लऽ कऽ परेशान रहैया मोबाइलके काज नहि करे देलक हुनका मकसद रहैत छनि कि हम मोबाइले देखैत रही हम मोबाइले से खेलैत रही लेकिन बच्चा आइ काल्हिके समयमे पहिनेके समयमे बच्चाके जानकारी नहि छलनि हँ तऽ ओ ओतेक ध्यान नहि दय छलखिन हँ लेकिन अखनके समयमे बच्चा मोबाइल समझि लेलखिन हँ तऽ ओ हर समय मोबाइल लऽ कऽ चाहैत छथिन हम देखैत रही देखैत रही या खेलैत रही तऽ एहि लऽ के अखन मोबाइलके समय से बहुत अच्छा चलि रहल यऽ कि बच्चा सब जतेक डान्स सीख रहल यऽ डान्स भी विकास भऽ रहल यऽ बातचीत करऽमे आओर हर चीजमे बच्चा सब जते नीक रहैया जतेक नीकसँ बोलि लैया जते नीक सीख रहलैया ओतेक नीक रहैया बच्चा सब अखन सीखऽके बाद बच्चा सब आगे भी विकास करत नीक जकाँ आओर आगे बाजि भी सकल हँ नीक जकाँ